ادب شاعری اور فنی اظہار کی دیگر شکلوں میں اردو بہت ہی اچھی طرح استعمال کی جا رہی ہے اگر ہم ادب کی بات کریں تو دنیا میں بہت سی ایسی زبانیں ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن اردو ایک ایسی زبان بن چکی ہے جسے دنیا میں لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہیں اور شاعری سے لوگ اپنے وہ اظہار کر دیتے ہیں کہ جن کو لوگوں کو سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے آج اگر ہم فلمی انڈسٹری یا کہیں کی بھی بات کریں تو شاعری کے بنا وہ نا مکمل ہوتی ہے اور اردو کے بنا کوئی فلمی گانے ہوں یا کچھ بھی ہو وہ سب نا مکمل ہیں